आं कल्पिता उलयता होय हांव राणी सुदीर उलयता तुमी तुमी ती भाजी बी दोवरतात न्ही गांवठी भाजी बीन आं ओके म्हाका ती आळू भाजी जाय आसली म्हळ्यार म्हाका हेल्थ प्रोब्लम आहा सो एकल्यान सांगलेले की ही भाजी खा म्हणून बरी म्हणून सो म्हाका कोणी एकल्यान सांगलेले की तुमचे कडेन मेळपा शकता म्हणून सो तुमका विचारपा आसलें तुमचे कडेन आहा काय म्हूण हां हां ओके होय होय म्हळ्यार हां हां लायक हांव केन्ना येव हां हां आनी तुमी आनी म्हाक आनी तुमी म्हाका रेट सांगपाक शकता त्या भाज्जेची आं वीस रुपयांनी होय आनीक ती ता किळ्याची भाजी बीन ती मेळपाक शकता आं ओके हां आं हां हां हां आं हां होय होय हां हां म्हळ्यार ती मोगी म्हळ्यार ती कशी आसतात आं हां ओके हां ओके

हां हां हां आं ओके बरें आं थँक्यू